हमरा सबसँ बेसी प्रिय माछ रेहू भाकुर इच्चा टेङ्गरा कमलकाट नैनी माछ हमरा बहुत प्रिय अछि लोक सबके भी ई माछ बहुत प्रिय अछि सबसऽ बेसी लोग रेहू माछ प्रिय करैत अछि ई माछ खाइमे बड़ स्वादिष्ट लागैत अछि एकरा पोखरिमेसऽ निकालिकऽ धोइकऽ तैके बाद काटिकऽ अच्छासऽ तैके बाद अइमे नमक हल्दी डालिकऽ नीकसऽ मिलाएकऽ लोहियामे दए कऽ तरि लेल जाइत अछि तैके बाद रऽस तैयार करल जाइत अछि तैके बाद ओइमे माछ गिराएकऽ ओकरा नीकसँ खौलबल जाइत अछि तैके बाद ई माछ तैयार भए जाइत अछि